हमर नाम आर्या छै हमरा जानै के रहै की अहाँके कोनो रेस्टुरेन्ट खुलल छै की नहि छै आओर अगर खुलल छै तऽ हमरा एक भोजन आर्डर करना रहै तऽ अहाँ हमरा घर पर पहुँचा सकै छी की नहि